हँ हँ हम बाजै छियै कोन कोन माछ अछि अहाँके लगमे अच्छा रोहु एतऽ की दर चलै छै रोहु ई तऽ चलै छलै अखन एक सए साठि चलैत रहै आ बुआरी कोना चलै छै नहि ओ बहुत महंगा कहि रहलिए अत्ते दाम नहि छै रोहुके ये दाम नहि छै तऽ किछु कम करियो किछु कम करियो नहि जे दाम रहतै वही दाम से ने अहाँ लेबै अहाँ बहुत हार्ड कहि देबै तऽ नहि ने लेब माछ तऽ माछे छियै आ कबइ मांगुर कोना चलैए कबइ मांगुर कोना चलैए दाम एक्के सए टका कबइ मांगुरके तहन तऽ सब से सुबिधा इएह माछ छै हँ छै से छै लेकिन अहाँ नहि हमरा तऽ लेबाके रहै बुआरी रहु एहि दुआरे जे सुविधा होइ छै बनबाको लेल अहाँ तऽ दाम बहुत कहै छियै किछु कम करियो किछु कम केला सऽ लऽ लेतौं लेकिन नहि नफा सबके नहि होइ छै जे दए देबै दू टका नहि दू टकामे आब आइ काल्हि की होइ छै दू टका हम अहाँके नहि देब तऽ हमरा आरके ओहि से की भए जेतै किछु कम करियो ओहि से कम करियो एक सए साठिके लै छियै तऽ ओहि से कनि कम करियो ने जे हमरो सुविधा भए जाइत आ अहुँके सुविधा भए जाइत दुन्नूके सुविधा भए जाइत डेढ़ सएमे हम लै लेब अहुँके सामान बिक जाइत आ हमरो सुविधा भए जाइत ठीक छै